हॅं हेल्लो हॅ कहिये यहाॅंके नदीके बारेमे

हूँ

तऽ सीतामढ़ी तो सीतामढ़ी मे मेन नदी लखनदेइ हय न एकर एकर नाम जनै छियै शुद्ध नाम की हय लखनदेइ तऽ हॅं लखनदेइ सब कहैत रहै जैसे बोलचालके भाषामे लखनदेइ कहै छै लेकिन असली नाम एकर लक्ष्मणा नाम छियै एकरो मतलब हा पौराणिक एकर इतिहास अय उपनिषद महाभारत इतिहास रमायण कालीन ई सब सऽ जुड़ल हय ई नदी के अथी जिक्र अय तरह के हय हूँ हूँ जगह बानी हॅं गंडकमे एकर मिश्रण हो जाइ हय सुनना मे आयल गंडक मे एहि के कारण हय अब लोग अब नदी सब ई सब के अबरोध कऽ लेले हय जगह जगह पे अथी जेकरा कऽ जाम कऽ देलै कहाँ से जबतक एकरा एकदम अथी बिना अब रोडके अथी ना कोइ दिक्कत

सरकार नामके लेल उड़ाही कऽ रहलै अय कागत पर तऽ केतना बेर उड़ाही हो गेलै आखिर उड़ाही न होइ छै तऽ पानी अवरोध होबे करतै हूँ हर पानी भरपूर होइ तऽ लोग कहाँ भेजै पानी वहां बारिस होलै तऽ तनिका हॅं सरकारके बसमे हूँ ई सब सरकारी अव्यवस्था के कारण है ऐसे न कि मिक्स कुछ साल मे धीरे धीरे नदी मृत हो जेतै हॅं हैये आउक हूँ हूँ सबकिछु मेन एकरा लोग अथी कर रहलैए अधिग्रहण कऽ कऽ कब्ज़ा कऽ रहलैए नदीबला जो क्षेत्र है वहां से रवाशी भूखंड अथी कब्जा कर करके बना रहलैए ई इतना जादा अथी प्रभाव पड़तै बादमे ई सब समझलहो काल के अथी मे घर बना रहे बाढ़ वगैरह आ जाय आपदा आ जाय आपदा रुकैबला चीज रही लोग समझ न रहलैए आइके लोक प्रशासन से ले के नगर निगम सब मौन है सब पैसा वग़ैरह ई सब खा गेल मौन ऐसे ही से बैठके है एकर चर्चा करबे न करै है हूँ हूँ पूरे एकदम सरकारी अव्यवस्था के चलते बेकार स्थिति है